चिरां जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुन्थायफोरा जाबाय गिबियै गय माय फाथो बेसर सबाय सिबिं आरो लोगोसे दाव अमा बोरमा मैसो मोसौ थिग बिदिनो जोंनि चिरां जिल्लायाव आबादारिफोरा एबा मावनायनि गुबुन जाहोनफोरा गावनि थांना थानायनि थाखाय बिखौनो गावनि मोनसे लामा सानना लायो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा गावनि थांना थानायनि लामाखौ बेफोरबादिनो खालामना लायो